आं फरायसालियाव फरायनाय समाव आंनि मोजां मोन्नाय आयदाया सानखान्थिमोन आङो सानखान्थि बानायनानै जोबोद मोजां मोनोमोन सानखान्थिखौ आङो आंनि मोजां मोन्नाय आयदा बादियै बाहायबोबाय थादों आरो आं फरायसालिजों लोगोसे आंनि कलेज फरायनाय बे आयदायावबो सानखान्थिखौ लादों आङो ओरैनो थागारनाय समाव सानखान्थि बानायनानै जोबोर मोजां मोनो लोगोसे सानखान्थिजों लोगोसे आरो गोबां आयदाफोर आंनि मोजां मोन्नाय दङ जेरैहाय आंनि बिमानि राव बर' राव बर' आयदा इंराजि आयदा हिन्दी आयदा बैफोर आयदाफोरखौबो आङो मोजां मोनो मानोना इंराजि रावजों जोङो इंराजि आयदाजों जोङो इंराजि राव बै इंराजि राव रायज्लायनायखौ जोङो सोलोंनो हायो आरो हिन्दी आयदा हिन्दी आयदाखौ आङो मोजां मोनो बा हिन्दी आयदाजों आङो हिन्दी राव हिन्दी रायज्लायनाय हिन्दी लिरनाय बैफोरखौ आङो सोलोंनो हायो आरो आंनि बिमानि राव बर' राव बर' आयदाखौ आङो मोजां मोनो बर' आयदाजों खन्थाइ रायथाइ फरायनानै जोबोर मोजां मोनो